बर' बर' रावा मोनसे बिराद मोजां गोनांथि बर'फोरनि थाखाय बे हारिआ जेरैबो जौगानांगौ आरो बे हारिया मोनसे सिनायथिबो जानांगौ बेखौ बयबो बर' हारिनि थाखाय बेखौ बेराद माबा मोजां मोनो बर' बर'आ बर'फोरा बर'खौ बिराद मोजां मोनसे गोनांथि गोनांथि होननानै साननानै लानांगौ आरो